बहुत पहिले एकटक एक एक पैसा दू पैसा ई सभ चलैत रहै ओकर बाद हमरा सभ जो तनि पैघ भेलिऐ पाँच छओ साल कऽ भेलिऐ तऽ दश पैसा बीस पैसा पाँच पैसा ई सभ चलैत रहै चरन्नी अठन्नी चलैत रहै एकटकिआ चलैत रहै आब ओ सभ पैसा उठि गेल छै आब आबके बाल बच्चा जौ देखतै कहियौ ककरो कऽ केकरो पासमे तऽ कहतै ई की छिऐ ई तऽ कहियो नहि देखले रहिऐ ई सभ उठि गेलए